अयोध्या धाम घूमय लए जे गाड़ी एहन भाड़ा केलक जे भाड़ामे जे हइ से कभी गाड़ी पंचर कभी ओकर सीट फाटल महकै गाड़ी पाँच घंटा तीन घंटाके रस्तामे आठ सात घंटामे पहुँचेलक हँ बहुत डरेबर सहेबके कहलियै जे एहेन गाड़ी लऽ कऽ कथी लऽ एलहुॅं हमसब तऽ बहुत गंजन भेल रस्तामे फेर केना जाएब सीट रहए फाटल अथी रहए इएह भाड़ा करै छी बहुत तरहके बात कहलियै लेकिन कहलकै जे की करतै ओ हमरा सबके जायमे धाममे घूमयमे बड्ड गंजन भेलै एहन गाड़ी कऽ कऽ की होत एहन गाड़ी नहि करब हम कहलियै डराइवर सहेबके एहन गाड़ी नहि करब कहियो फँसि जाइ छै एहन गाड़ी कऽके की होतै आइ तीन घंटाके रस्तामे जे हइ से भरि दिन लागि गेलै सात घंटा आठ घंटा आ फेर एक दिनके मे तीन दिन चारि दिन लगा देलकै गाड़ी कऽ के जे हइ से बड़ा पछतेलहुॅं नइका गाड़ी रहल नइका गाड़ी रहतै तऽ ठीक रहतै